پودوں کو اگانے کے لئے تو اکثر لال مٹی کا استعمال کرتے ہیں لال مٹّی کے ساتھ آپ کھاد وغیرہ ڈالتے ہیں اور اس سے پو پودے اچّھے ہرے بھرے اگتے ہیں اس کے ساتھ پودوں کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور پودوں کو بہت دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے پودوں میں بھی ایک قسم سے بچوں کو پالے جیسا ہے بچوں کو پالے جے پالے جیسا پودوں کو بھی پالنا پڑتا ہے بہت دیکھ بھال کرے تو پودے ہاتھ کو آتے اور اُس میں سے پھل بھی ملتے ہیں اپنے کو اور اس کو کھاد وغیرہ تو بہت ضروری ہے اور روشنی ضروری ہے پانی ضروری ہے اس کو زمین ضروری ہے کھاد ضروری ہے